आंनि थाखाय भारतनि सोबसे मोजां मोनसिननाय रायजो बुङोब्ला सिक्किम सिक्किमा मोनसे बिराद फिसा रायजो नाथाय जोबोद समायना राइजो बियो हिमालय हाजोमालायाव दङ सिक्किमा जोंनि आसाम रायजोनिफ्राय बांद्राय गोजानद्रायबो नङा बेनिखायनो थांबाय थानायबो जायो सिक्किमनि सा बाहागोआ जोबोद समायनासिन मानो होननानै बुङोब्ला बियो बांसिन बोसोरावनो बरफजों खोबजानानै थानाय समायना गुफुर बरफजों खोबजानानै थानाय जेरै चीन खाथिनि सिमा ओनसोलाव दङ यमथां भेलि लासुं बेफोर बायदि थावनिफोरा जोबोद समायना आरो जेब्लाबो दावबायारिफोरनि गोसोखौ बोहोनो हायो आरो गोबां बिलो बा लेकफोरबो दङ जेरै साम' लेक होनो गुरुदङार लेक होनो बेफोर लेकफोराबो गोजां बोथोरनि समाव जोबोद समायना नुयो आरो सिक्किमाव गोबां हारि माहारिफोर थायो गुबैयै बुंनो थाङोब्ला नेपालि भुटिया लेपचा आरो बायदि बायदि ओ गोबां हारिफोर थायो बेनोनो बिसिनि जानाय लोंनाय बिसोरनि दोरोङारि आयतेमफोर बेफोरो जोबोद ओ बाख्नायथाव समायना बेनिनो बिसिनि गाननाय जोमनायाबो जोबोद समायना आरो बेनिनो सिक्किमनि ओ गेंतक नोगोरमाया जोबोद समायना गोजां बोथोराव जोबोद गुसु जायोब्लाबो गोलोम बोथोरनि समाव जों थाङोब्ला बांद्राय ओ गोजांनायबो नङा बांद्राय गोलोमनायबो नङा माने थाङोब्लानो गोसोखौ गोजोनग्लायनाय मोनो आरो बेफोरनि बिसोरनि जेरै बुद्धिस्त रिलिजननि माखासे मनेस्त्रिफोर दङ समायना रमायना गोबां रोखोमनि मनेस्त्रिफोर नुहैनो मोनगोन जों थाङोब्ला बेफोर मनेस्त्रियाव थाङोब्ला गोसोखौबो सुग्लायनाय मोनो आरो जोबोद गोजोननाय मोनो बेनिखायनो भारतनि मोजां मोनसिननाय रायजो बुङोब्ला आंनि थाखाय आंनि थाखाय सिक्किमानो बयनिख्रुइबो साबसिन रायजो